भारत हिकु बहुभाषी देश आहे हिते अलॻि अलॻि धर्मनि जा माण्हू रहंदा आहिनि जेके पंहिंजे अलॻि पण लाइ मशहूरु आहिनि हिते माण्हू अलॻि अलॻि त्योहार बि मल्हाईंदा आहिनि इन करे उन जे रीति रिवाज़ ऐं ॾिण बि असां मल्हाईंदा आहियूं उन जी भाषा जी असर बि असांजी भाषा ते थी आहे सिंधी भाषा में ॿावंजाहु अखर आहिनि पर ॿी भाषा जे असर जे करे केतिरा ई उचारण असां करे सघंदा आहियूं उन जे बदिरां ॿी भाषा जा उचारण अची वेंदा आहिनि